आजकाल डांस हो सगळ्यांचोच चडश्या लोकांचो चडश्या भुरग्यांचो आवड आसता पूण तोच डांस सपोझ आज एक लग्न जाल्ली बायल आसा आपलो एक हॉबी किंवां आपलो एक छंद म्हणून करपाक सोदता जाल्यार आज चडशा बायलांक तो डांस करपाक एलाउड ना किंवां तांच्या फेमिली कडसून तांकां तो प्रतिसाद मेळना किंवां तांच्या आपल्या फेमिली कडसून किंवां घरच्यां कडसून बंधना आसता आपल्या घोवा सायडीसून बंधना किंवां आरल्या घोवाच्या माय माव म्हणटा तशेंच किंवां आपल्या आवय बापायचें किंवां भावा भयणींचें किंवां आमच्या फेमिलींत सुद्दां आमकां सदांच एक दबाव आसता कित्याक लोकांचें एक म्हण्णें हा की बायलांनीं अशें डांस करप म्हणल्यार आनीक खंय वचप किंवां फॅशन शो करप म्हणा किंवां डांस करप हें बायलांक सोबा दिना अशें आजकाल लोकांक दिसता पूण पयलींच्या काळा पेक्षा आजकाल खुबश्यो बायलो आसा ज्यो आपल्या छंदाक खूब खूब एक निर्भर प्रमाणे स्ट्रोंगसो डिसिजन घेवन सुद्दा खूब फोलो करता आजकाल अशीं खूब बायलां हा आपलो हो डांस छंद म्हणून खूब फुडें घेवन गेल्लीं आसा आनी आपलें खूब नांव सुद्दा गाजयल्लें आसा पण पयलींच्या काळांत होच छंद ज्या बायलांक आसलो तांकां परवानगी नासली की तो छंद आपलो फुडें व्हरूंक कित्याक तांकां सदांच आपल्या आवय बापाय कडसून म्हणा किंवां लग्न जावन घोवा बायलां कडसून किंवां ही फेमिली म्हणा किंवां हो सर्वांचो जो न्हेबर्स म्हणा आमचे किंवां आमचें वातावरण किंवां फुडें तुजी सयरीगत जावपाक जाय किंवां फुडें तुजें लग्न जातलें ह्या गोष्टींक ह्यो गोश्टी साथ दिवच्यो ना अशें म्हणून सदांच दबाव हाडटालीं तेन्ना ह्यो बायलांक खूब अश्यो त्रास सहन करचें पडलां थोडी अशीं बायलां हा ज्यो हिमतीन करून दाखोवपी हा त्यो करूंक पावल्या बट ज्या बायलांनी आपलें फेमिलिची लजे खातीर किंवां चल आपले आपले पॅरंट्स सपोर्ट्स करिना किंवां लोक आपल्या बद्दल कितें चिंत्तले किंवां हें लोकांक कशें दिसतलें लोकांक आवडटलें की ना काय आपलें नांव पिड्ड्यार जातलें कित्याक सपोझ आपूण कांय करूंक पावलें ना जाल्यार फुडें फ्युचरांत तेचो कांय यूज जालो ना जाल्यार किंवां आपल्या आवय बापाय आपल्याक जशें म्हणटा तशे प्रमाणे गजाली समज खऱ्योच घडन आयल्यो आनी आपल्याचें फुडें लग्न जालें ना आपल्याक कोण कसलीं कसलीं नांवां दवरपाक लागलीं सो ह्या सगळ्या विचारांनी सुद्दा आजकाल बायलांनी आपलो हो डांसाचो छंद म्हणटा तो खूब कमी जाल्लो आसा जेन्ना होच डांस भुरगीं करता किंवां तेंचे चले करता तेन्ना तांकां खूब प्रतिसाद मेळटा पण जेन्ना बायलो करता तेन्ना खुबश्या गोश्कटींक तितूंत एक डांस एक सुद्दा अशी गजाल हा जेन्ना आपल्या फेमिली कडसून किंवां स्वताच्या घोवाच्या किंवां स्वताच्या आवय बापाय कडसून सुद्दा ह्या गोष्टीचेर आमकां प्रतिसाद मेळना आनी ह्याच गोष्टीचें आज आमकां खूब खंत आसा पूण तरी सुद्दा आज थोड्यो बायलो अश्यो हा ज्यो आपल्या हिमतीर किंवां घोवाच्या आपल्या सपोर्टाचेर किंवां आपल्या आवय बापायच्या सपोर्टाचेर सुद्दा खुबश्यो गजाली अश्यो भरपूर प्रमाणांत करीत हो साथ घेयत फुडें जाल्लो आसा किंवां आजकाल जशें आमचें एन्वायर्मेंट चॅंज जालां जशीं नवीं नवीं प्र प्रगती जाता तशेंच आजकालचे थोड्या जगांत अशे बी लोक आसा जे आपल्या बायलांक म्हण किंवां भयणांक म्हण किंवां आपल्या चोडवांक म्हण खूब सपोर्ट करता आनी आपलो जो डांसाचो छंद आहा तो फुडें वाडोवपाक सुद्दा खूब प्रमाणे मदत सुद्दा करता